अभी हाल ही में मैं कुछ दिन पहले एक दुकान से शैम्पू खरीद कर लेकर आई थी उस शैम्पू के परिणाम से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ क्योंकि उस शैम्पू को लगाने से पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते थे बहुत ज़्यादा झड़ते थे और मेरे बालों में बहुत ज़्यादा मतलब कमजोरी थी ताकत नहीं थी पर उस शैम्पू को मेरे बालो में जब से मैंने लगाना शुरू करा है मेरे बाल काले घने अच्छे बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए है पहले से और बहुत ज़्यादा मुलायम और मेरे बाल भी अभी कम टूटते है तो मैं उस शैम्पू के परिणाम से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ